हम आप के यहाँ से जो सल्ट ले के गए थे वो बहुत अच्छा था और हमारे घर वाले भी बोले बहुत अच्छा था हमारे फिटिंग का भी आया और आपका सल्ट मतलब अच्छा था मलब कोई कमी नहीं था उसमें और सस्ता भी दिए थे आप हमारे हमारा जो दोस्त थे और वो सब देखें तो बोले कि भाई एक दिन दे दो हम भी पहन लें जाएंगे शादी में और पहन के गए थे तो वहाँ पर भी गए तो हमारे एक मतलब जो गए तो वहाँ पर वो लोग का मलब बोले कि किसका था तो वो लोग बोले कि हमारे दोस्त का था वहाँ पर भी मतलब मान लो हमारी बहुत प्रशंसा हुई और हर बार पापा लाते थे हमारे हमारे लिए लेकिन इस बार हम ले के गए तो हमारे पापा भी बोलें कि बहुत अच्छा था इसमें मतलब कोई ख़राबी नहीं है अच्छा लाए हो सस्ता भी लाए हो और हमारे मतलब बुआ वूआ के यहाँ भी गए थे पहन के वो लोग भी बोलीं बहुत अच्छा है और मतलब आप के यहाँ समान भी बहुत अच्छा मिलता है सस्ते में मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है सब लोग बोलें कि जाएंगे हम भी लेंगे एक दिन और वहाँ पर मतलब कोई भी ग़लत ग़लत मिलता नहीं अच्छा ही मिलता है तो क्या दिक्कत है लेने में जा के ले लेंगे तो मतलब हम बोलें कि आप मतलब चलेगा ये सल्ट हमारा जो है ये कम से कम नहीं तो साल दो साल तीन साल तो चलता ही करेगा और हमारे भाई ओई भी हैं छोटे भाई वो लोग भी मतलब जो है कि पहनेंगे हमें यही लग रहा है और हमारे मतलब फिटिंग का भी था ना तो मतलब छोटा होगा तो हमारे भाई भी पहन लेंगे और हमारे मतलब घर में हमारा भाई पहन लेगा और चार तीन साल चार साल तक तो आराम से चलेगा दिक्कत तो इसमें नहीं चलेगा ये और जो है कि मतलब आप के यहाँ और भी समान बेचते हैं तो और भी समान में मतलब जो बेचते हैं उसमें से साड़ी वाड़ी भी मम्मी के लिए ले के जाना था तो सस्ते में अच्छे दिखा देंगे तो और भी ले के चले जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं और अच्छा दिखा देंगे तो अच्छा ही ले के जाएंगे और सस्ते में दे देंगे तभी लेबो करेंगे अब जैसे सल्ट हमारा दिए थे रंग भी अच्छा था उसका पहने थे हर एक मतलब पैंट कोई भी हो पहन लेतें हैं तो जचता है हमारे ऊपर कुर्ता हो गया कुछ भी किस किसी भी पैंट पर पहनते हैं तो वो जचता है और सब बोले तुम्हारे ऊपर जच भी रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो इसके लिए मैं मतलब आपका मतलब कह रहा हूँ कि अब लूँ मतलब पहली बार तो ले के गया था मैं आप से